ते इत्थें स्कुलै दे बच्चे बी डोगरी सिक्खा दे ते असें कुछ बी लेन देन साढ़ा सारा डोगरी बिच गै बजार जाना

ते अस जेह्के डोगरी जानदे ते डोगरी जेह्की ते अजें तक्क डोगरी गै आंदी होर कोई भाशा ते नां सानूं आंदी नां असें कदें सिक्खी ते नां कदें सिखाई ते मुश्कल ते आवा दियां गै जि'यां ऑनलाइन पैसे भेजने गी कि केह् ओह् ते इक्क दूजे गी हिंदी ते डोगरी

डोगरी ते साढ़ी मात्तरभाशा ऐ ते ओह्दे आस्तै कोई प्रचार आस्तै कुछ करना चाहिदा पर ओह् ऐ निं ऐ